क्रिकेटमे सचिन तहन धोनी विराट कोहली आओर सहवाज आओर आओर धोनी क्रिकेटर सहवाग विराट कोहली आओर आओर हूँ आओर बहुत सारा छै अभी सभकेँ नाम कहैत छी सभ क्रिकेट खेलाइ छै क्रिकेट खेला स्थान सभ जतबे सभ खेलै छै आओर सभ पते छै सभ क्रिकेट खेला सभकेँ पसन्द हइ छै सभ खेलै छै सभ बच्चाकेँ सभकऽ पसन्द होइ छै क्रिकेट धोनी आओर विराट कोहली या फेर सहवाग ई सभकेँ बहुत पसन्द छै सभ खेलै छै सभकेंँ बहुत पसन्द होइ छै क्रिकेट खेलऽ धोनी ओनी सभ सभ क्रिकेट हइ छै तऽ सभ देखै लऽ सभ देखै लऽ परेशान रहै छै